अॼु अॻे असां पितल जे पितल जा बासण वठंदासीं हुनखे कांजी कराईंदा हुआसीं पर अॼु उहे कांजी करण वारा ई गुम थी विया आहिनि कांजी करण वारा असांखे मिली न रहियां आहिनि इते उहो असांखे जीअं असांखे एक्च्युली भई पितल जा बासण असां यूज़ कयूं त हुननि खे बि मौको मिले उहो धंधो करण जो उहे कांजी करण वारा वधनि जीअं पोइ असांखे ॾिसणो पवंदो उहे गुम थी रहिया आहिनि हुनखे असांखे बचाइणो पवंदो